हाणे जे टैक्नोलॉजी जे जमाने में त हाणे मोबाइल में ई अहिड़ा एप्स अची विया आहिनि जंहिंमे असां मोबाइल ते ई टी वी शो या मूवी्ज़ ॾिसी था सघूं जेकियूं हाणे आहियूं आहिनि जाम एप्लिकेशन आहिनि जेके फ्री में असांखे ॾेखारींदा आहिनि शोज़ या मूवियूं या जेको बि असांखे ॾिसणो हुजे जेके ऑनलाइन जेके हाणे टीवीअ ते ईंदा हुया पहिरां त सभु टीवीअ ते ईंदो त सभु टीवीअ ते ई ॾिसंदा हुया हाणे एप्लिकेशन्स में बि हीअ सभु अचनि लॻो आहे त हाणे एप्लिकेशन ते बि माण्हू ॾिसनि था टीवीअ ते बि ईंदो आहे एप्लिकेशन ते बि ईंदो आहे जेके जिते ॾिसणो हुजे उते ऐं इन्हनि ते हाणे इन्हनि हिक उहो बि सर्विस चालू कई अथऊं प्राइम सर्विस जंहिंमें असांखे मंथली मना महीने महीने पैसा भरणा हूंदा आहिनि ऐं उनमें असांखे सुविधाऊं जाम मिलियूं आहिनि जीअं फ्री में हूंदो आहे के असांखे अगरि कोई टी वी शो ॾिसणो हुजे मूवी ॾिसणो हुजे त अमुक टी वी शो ऐं मूवी उहो सभु प्राइम में ई ॾेखारींदा आहिनि छोके टीवीअ में पहिरां अचे उनखां पोइ हूंदा आहे एप ते असां ॾिसी सघूं नॉर्मल यूज़र्स लाइ ऐं प्राइम यूज़र्स लाइ अगरि उन्हनि खे ॾिसणो हुजे त उहे पहिरां बि था ॾिसी सघनि ऐं मतिलबु उन्हनि खे अ अर्ली एक्सेस मिलंदो आहे हर शइ जो अगरि असां प्राइम में सब्सक्राइब था कयूं त त हीअ सभु हूंदो आहे ऐं जेके नॉर्मल यूज़र्स हूंदा आहिनि एप्स जा प्राइम जेके न वठंदा आहिनि सब्सक्रिप्शन उन्हनि खे उन्हनि में एड्स जाम ईंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि में बगिंग जाम थींदो आहे मतिलबु प्रोब्लम्स ईंदियूं आहिनि ऐं अगरि असां सब्सक्रिप्शन खणूं था उन्हनि जे एप्स जो त एड्स हिकदमि बंदि थी वेंदियूं आहिनि ऐं बगिंग थोरी घटि थी वेंदी आहे ऐं अ लोडिंग जेको थींदो ई रहंदो आहे थींदो ई रहंदो आहे क्वालिटी में बि असांखे अ हाइ स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलंदी आहे नॉर्मल यूज़र्स खे हीअ सभु न मिलंदो आहे टीवीअ में हीअ हुयो के टीवीअ में अगरि असां कोई शो ॾिसूं था त विच में ॿ एडियूं त ईंदियूं ई ईंदियूं आहिनि पर अगरि असां प्राइम वठूं था त प्राइम में अहिड़ो कुझु ईंदो ई कोन्हे एड्स न ईंदियूं आहिनि क्वालिटी हाइ असां हिक गॾु हिक शो खे मना हिक सां हिक गॾु असां सॼो शो ॾिसी वठूं न त बि हले हिक बि एड न ईंदी सॼी मूवी हिक बार में ॾिसी वठूं कोई एड न मतिलबु हीअ सभु हूंदो आहे